पर्यटक तऽ ढ़ेरिक छथिन ढ़ेरिक जिज्ञासु लोक भारत तऽ जिज्ञासाके देश छियै आर सभ दिनसँ तऽ एहिमे सभ जे अपने प्रश्नमे छै ओ सभ स्थान दर्शनीय छै बौद्धस्तुप हमर देशके सभसँ पैघ बौद्ध विकासके स्तूप थिक विश्व शान्ति स्तूप तऽ ओकरोसँ श्रेष्ठ स्थान राखैत अछि आओर एहिठाम कुशेश्वर बाबाक जे स्थान छनि ओ हमर स्थानीय महादेव बाबा सुप्रसिद्ध विदेश्वर स्थान वा बोधगयाक बोधगयाक लोक बहुत दूरसँ अबितो छथिन ओहिठाम पिण्डदानके व्यवस्था छै बौद्धस्तूपके देखैके आवश्यकता छै और बौद्धके सभसे श्रेष्ठ धर्मस्थल मानलाके चलते बौद्ध लोकक सेहो आगमण होइ छनि आ हमहुँ सभ जाकऽ ओहि स्थानके समुचित रूपसे देखलासे अपना ज्ञान ज्ञानके छोड़ै नहि छोड़ै वृद्धि करैके आवश्यकता बुझै छियै तैं चलि जाइ छी